मां गुजरात कच्छ ज़िले में रहंदी आहियां मुंहिंजे घर जाम वॾो बाग़ीचो आहे उन्हनि में मां जाम गुल उगाईंदी आहियां जीअं त सूरजमुखी ऐं जो गुल उगायो पर हिते गर्मी जाम हुजण जे करे उहो पौधो मुरझाइजी वियो ऐं मां ॿियो हिकिड़ो गुलाब जो गुल जो पौधो उगायो उहो जाम सुठो उॻियो हुओ हिते जाम सुठा गुल हूंदा आहिनि मूंखे ॾाढी ख़ुशबू वणंदी आहे गुलनि जी ऐं ॾाढी ख़ुशी ईंदी आहे ऐं हिते जाम गुल राणी राति राणी मोगरो इहे सभु गुल उगण बि मूंखे जाम मज़ो ईंदो आहे असांखे गुल ॾाढा वणंदा आहिनि ऐं असां गुलनि जो मालाऊं ठाहे भॻिवान खे चढ़ाईंदा आहियूं असां घर में जाम गुल वणंदा आहिनि जेकी ॾिसी जाम मूंखे ख़ुशी थींदी आहे अॻियां ॿियो बि पौधा उगंदा आहिनि जेके ॾिसंदे ई ॾाढो आनंद अची वेंदो आहे असां घर में जाम उगाया आहिनि गुल उहे मूंखे जाम ॾाढा वणंदा आहिनि